जॾहिं मां लिखणु चालू कयो शुरू शुरूअ में मां डाइरियूं लिखंदी हुयमि धीरे धीरे माने डाइरियुनि मां किताब में परिवर्तन कयो पोइ जीअं जीअं मां किताब लिखण लॻमि त मुंहिंजा किताब माण्हुनि खे ॾाढा पसंदि अचण लॻा मुंहिंजो हिकु किताबु हुयो उहो ॾाढो फेमस थी वियो हो उन खे माण्हुनि ॾाढो पसंदि कयो हुयो इन लाइ उन जी सेल ॾाढी थी वई हुई पर पोइ वरी हिकु किताब माने लिखियो उन जी सेल ॾाढी घटि हुई त माने सोचो छा मां एॾो बुरो लिखंदी आहियां की हिन जी सेल एॾी घटि आहे पर मां पंहिंजो विश्वास न डगमगाइण ॾिनो की मां एॾो किनो लिखंदी आहियां मां हिकु ॾींहुं हिकु रोड तां वञां पई त उते हिकिड़ो भाई नदीअ किनारे वेही करे उन में पथर पियो उछले त मां उन खे चयोमांसि तव्हां हिन में छा था करणु चाहियो त हुन चईं मां इन पथ हिकु हिकु पथर सां विझी करे पुल हिकु पुलु ठाहिणु थो चाहियां त मां चयोमांसि मां मन ई मन खिलण लॻमि ऐं मां हुन खे चयो मां तव्हां इहो कीअं करे सघंदव हेतिरा हेतिरा सा पथर एॾो वॾो पुलु कीअं ठाहे सघंदा पर हुन भाईअ चईं न उहे ठाहींदा तव्हां भेण ॾिसिजो उहे ज़रूरु ठाहींदा पर पोइ मां कुझु ॾींहनि खां पोइ उते वयमि त जाई पाई उते हिकु ॾाढो वॾो पुलु ठही वियो हुयो त उन सां मूंखे प्रेरणा मिली की जॾहिं एतिरा एतिरा सा पथर उन भाईअ जी महिनत सां पुलु ठाहे था सघनि त मूंखे त हेॾी सारी सफलताऊं मिलियूं हुयूं मुंहिंजूं एॾियूं सारियूं बुक एॾी सेल थी हुई एॾियूं सुठियूं सुठियूं पब्लिश थी वयूं छा हिक किनी बुक मुंहिंजो करियर बर्बादु करे छॾींदी न त माने सोचियुमि की न मूंखे पंहिंजो विश्वास न खोहिणो आहे मां जीवन में ॾाढो कुझु सुठो करे थी सघां और मुंहिंजी मम्मी हमेशा मूंखे प्रेरणा ॾींदी हुई की तूं जीवन में ॾाढो कुझु सुठो कंदीअ और मुंहिंजी मम्मी मुंहिंजे लाइ हिक ॾाढी वॾी प्रेरणा आहे छोकी मां पंहिंजे मम्मीअ जे जीवन में ॾिठो आहे मुंहिंजी मम्मीअ जे जीवन में जेतिरा बि कष्ट ईंदा अथसि मुंहिंजी मम्मी उन खे ॾाढी सुठे सां निपटंदी आहे इन लाइ मां पंहिंजो आत्मविश्वास न खोहिणु ॾिनो माने चयो मुंहिंजी हिअ जेका बुक जी सेल पब्लिश सुठी न थी आहे मां हिन खे अञा सुठो करण जी कोशिशि कंदमि ऐं मां जेके बि लेख लिखंदमि मां कोशिशि कंदमि की उहे ॾाढा सुठा लिखिजनि इन लाइ मां धीरे धीरे धीरे पंहिंजी महिनत खे अञा वधाईंदमि और मां इन इअं करे करे मां पंहिंजे लेख जो ॾाढो समर्थन करणु लॻमि मां उन में ॾाढो टाइम ॾियणु लॻमि मां ॾाढो सुठे सुठे सां सोचे सोचे लिखणु लॻमि ऐं इअं ई मूंखे लॻो की हा इहो बुक मुंहिंजे लाइ हिक ॾाढी वॾी प्रेरणा थो ठही सघे मां पंहिंजे जीवन में ॾाढो कुझु सुठो थी करे सघां ॾाढो नाम कमाए थी सघां इहो हिकु बुक लिखी करे पोइ इअं करे करे ॾींहं राति माने महिनत करे करे हिकु किताबु लिखियो और हुन किताब जी एॾी सारी पब्लिशटी थी एॾी सुठी सेल थी उन मां माने जामु पैसो कमायो ऐं जामु मूंखे ख़ुशी मिली इन लाइ मां चवंदी आहियां अगरि इंसानु जीवन में जेको बि कुझु करणु चाहे उहो करे सघे थो हिकु हिकु बार लाइ त मां बि पंहिंजे मथां संदेह कयो हुयो की मां एॾी किनी लिखंदी आहियां की मुंहिंजो हिकु बुक पबलिश न थो थिए पर मां पंहिंजी पहिरीं सफलता ॾिठी ऐं पोइ जी सफलता ॾिठी विच में पंहिंजो जेको असफलता हुई उन खे भुलिजी वयमि कुझु समय लाइ इअं करे माण्हू पंहिंजे जीवन में ॾाढो कुझु करे थो सघे उन खे पंहिंजे ई जीवन सां प्रेरणा वठी खपे ऐं अगरि हूअ पंहिंजे जीवन सां प्रेरणा न थो वठे त ॿिए खे वठी करे ॾिस ॾिखे ॾिसे और उन मां कुझु सुठो सिखे की अगरि हे एॾो सुठो करे था सघनि त मां छो न थो करे सघां इन प्रकार मूंखे ॾाढी सारी प्रेरणा मिली